دلی کے اگر ہم کسی مقبول مقامی بینڈ یا موسیقار کی بات کریں تو اس میں صابری بدرس آتے ہیں جو کہ صابری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں یہ صابری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جس ٹائم اپنی گانا سننا شروع کرتے ہیں یا گانا سنانا شروع کرتے ہیں یا اپنی موسیقی شروع کرتے ہیں تو محفل ہی جما دیتے ہیں لوگ ان کے ساتھ اس طرح لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا لطف لے رہے ہیں اور دوسرا اگر سے ہم بات کریں تو گلزار صاحب کی جو کہ دلی کی اور غالب کے بِنا ان کی کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے گلزار صاحب کا بھی ایک اہم رول ہے ان کا اپنا ایک بینڈ ہے جو کہ دلی میں بہت ہی فیمس ہے اور دلی اور گلزار ان دونوں کو اگر سے آپس میں نہ لیا جائے نہ ان کو جوڑا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے